माँछ एखन दू तरहके उपलब्ध भऽ रहल यए एकटा देशी माँछ होइए आ एकटा फर्मवला माँछ होइए फर्मवला माँछके जे छै से ओकर बनल बनायल फूड आबैत छै जे खुआयल जाइत छै जाहिसँ कि ओ बहुत जल्दी बढ़ि जाइत छै ओ शरीरके लेल स्वास्थ्यके लेल हानिकारक छै ओना देशी माँछ जे छै से ओ जालसँ शहदसँ या गाछसँ या कपछा कहल जाइत छै एहि प्रकारके कपछा माँछ मारयवला होइत छै ओहिसँ मारल जाइत छै ओकरे उएह लए कऽ जाइत छी आ जालसँ माँछकेँ पानिमे झाकलहुँ ओहिसँ उपलब्ध भेल आर छोटका माँछ जेना कवइ सिंही ई देशी माँगुर या पोठी खेसरा भुन्ना ईसभ सभ जे छै देहाती माँछ छै आ फर्मवला माँछ जे छै से अहाँकेँ जेना भेलै फर्मवला माँछ भेलै माँगुर या ओकर आबैत छै से इएहसभ टाइपके होइत छै ओकर स्वाद तऽ लागैत छै मगर खायमे ओकर ओ नीक चीज नहि छी जे शरीरकेँ सुधार सही करत